जी हाँ मैं ऐसे सफल व्यवसाय के बारे में जानता हूँ जो ग्रामीण समुदाय ने चालू किया हुआ है ये व्यवसाय है कृषि की उपज जैसे हल्दी धनिया उसका पाउडर बनाना उसे ब्रांड करना और उसे अपने राज्य में तथा पूरे देश में विक्रय करने का व्यवसाय ग्रामीण क्षेत्र में शुरू किया गया है जोकि सरकार की सब्सिडी की मदद से शुरू हुआ है और जैसे किसानों की मेहनत के द्वारा सफल बनाया गया है